एहि जगह तऽ एखन घुमै कऽ लिए किछु कम लोक आबै छै आ आबितो छथिन तऽ ओ कोशी बराज आ कोशी बान्ह देखि कऽ आ जेनाकि बहुत गोटा आबै छथिन सुपौल तऽ हुनका मालूम होइ छै सिंघेश्वर बाबा तऽ सिंघेश्वर बाबा लऽ सेहो आबै छथिन आ तकर बादमे सुपौलके बाद सहरसा जिला जे छै ओहिमे तारा स्थान महिषी जे छै से आबै छथिन आ तकर बाद ओतयसँ कोशी बान्ह धए कऽ आ बराज लग जाइत छथिन बराज लग कोशीके पानिके दिस देखि कऽ कना कना पानि जाइत छै कियातऽ बरजसँ दूर सातटा नदी जे छै से आबै छै आ सातो नदी कऽ जे छै से बराज कंट्रोल करै छै आ ओतऽसँ फेर एकटा नदीमे पानि छोड़ै छै तऽ एतुका मुख्य देखैके जगह एखन ओएह छै आ ओकर बाद जे छै से फेर एखन केन्द्र सरकारके तरफसँ साढ़े नओ किलोमीटरके कोशीमे पूल बनि रहल छै एकर बाद ओहो देखै लए लोक एतऽ